अस जिसलै रुट्टी बनान्ने तां अस मिट्टिये दे भांडे यूस करने क्योंकि मिट्टिये दे भांडे जेह्ड़ी रुट्टी बनानी ओह् रुट्टी बड़ी ताकतबर होंदी हून अस कुक्करै बिच्च दाल बनाचै तां ओह् मरी जंदी दाल ई ते अस मिट्टियै दे भांडे च दाल बनाचै ते ओह् बड़ी जादा साढ़ियै सेह्त आस्तै अच्छी होंदी ते साढ़े इत्थें सारे ई लोग जेह्ड़े मिट्टियै दे भांडे च ई रोटी बनांदे ऐ ते मिट्टी पकाइयै ओह्दा रुट्टी भांडे बना दे होंदे इत्थें ते ओह्दे बिच्च ई बनान्ने ते जिसलै अस मिट्टिये दे भांडे बिच्च रोटी बनै ते ओह् बड़ी जादा शैल खश्बू आंदी ते साढ़े इत्थें लोक जेह्ड़े होंदे ओह् मिट्टियै कन्नै बड़े जुड़े दे होंदे ते उ'नें भांडे बी जेह्ड़े अपने मिट्टियै दे त्यार कीते दे होंदे जेल्लै असें मिट्टियै दे भांडे च कोई बी चीज़ बनानी ते ओह्दी जेह्ड़ी खश्बू होंदी ओह् बड़ी जादा शैल आंदी ते मिट्टियै दे भांडे च रुट्टी खाने दा मज़ा ई किश होर होंदा जे मिट्टियै दे भांडे बिच्च रोटी बनदी न ओह् साढ़ियै सेह्त आस्तै बड़ी जादा शैल होंदी ते में ते इयै गलानी कि सारें गी मिट्टियै दे भांडै च रोटी बनाना चाहिदी